नमस्कार जेन्ना आमी नृत्य शैली बद्दल उलयतात आनी ती पासून आमच्या भारत ह्या देशांतली म्हळ्यार तातूंत खूब कितें येवपा उरता भारत हो फामाद तेज्या परंपरे खातीर आनी तातूंतल्या तातूंत आपल्या पोरणें आनी पुरातन अश्या गजालीचें जतन केल्ल्या खातीर भारत हो लोकनृत्याचो एक प्रदेश ह्या प्रदेशात आमकां जाग्या जाग्यांनी तशेंत वाठारां वाठारांनी नृत्याचो एक आगळो वेगळो प्रकार सांपडलोच सांपडटाच भारत आपले विविध तशेंच पारंपारीक नाच आनी गितां खातीर पुराय जगांत फामाद आसा भारतातले फामाद नृत्य प कार म्हळ्यार फामाद नृत्य प्रकार वा नृत्य शैली म्ह्ळ्यार तामिलनाडू ह्या क्षेत्रांतले भरतनाट्यम हें नृत्य प्रकार तशेंच केरळ ह्या क्षेत्रांतले कथकली हो नृत्य प्रकार उत्तर पश्चीम आनी मध्य भारतांतले कथक हो नृत्य प्रकार तातूंतल्या तातून केरळान आनी एक असो नृत्य प्रकार आसा जो फामाद आसा तो म्हळ्यार मोहिनी नट्ट्यम आंध्रा ह्या क्षेत्रातले कुचीपुडी हो नृत्य पकार ओडीशा आनी मणीपूर ह्या राज्यांतलो नृत्य पकार म्हळ्यार ओडीशी आनी मणीपुरी ह्यो तांच्या राज्याच्या नांवा वयल्यानूच आसा गरबा दांडिया लावणी सत्रिया यक्षगाना हे हेर राज्यातले कांय फामाद नृत्य पकार जेन्ना आमी नृत्य प्रकार म्हणटात तेन्ना गोंय लेगीत काय फाटी ना गोंयान लेगीत अशे खूब नृत्य प्रकार आसात जे भारतांत वा हेर जाग्यांनी वापरनात पूण आमच्या गोंयांत ते चालू आसात आमकां गोंयच्या लोकांक ते नृत्यांचेर खूब गर्व आसा आमच्या गोंयचे फामाद अशें नृत्य प्रकार म्हणल्यार गोफ तालगडी धालो फुगडी दिवली नृत्य कळशी नृत्य धेंडलो धनगर नृत्य धनगर नृत्य हे जावन आसा आमचे गोंयचे फामाद अशें फामाद अशें नृत्य जेन्ना आमी लोक नृत्यकार जावन नृत्यकारा बद्दल उलयतात तेन्ना आमच्या दोळ्यां मुखार पयलें नांव येता तें उदय शंकर बाब उदय शंकर हांकां आमी भारतीय आधुनिक नृत्याचो बापूय अशें म्हणुन वळखतात तांच्या बरोबरच चंद्रलेखा मल्लिका साराबाय मिथून चक्रवर्ती प्रभूदेवा रितीक रोशन हे कांय आधुनिक म्हळ्यार माॅडर्न तकनीकाचे नृत्य प्रकार नृत्यकार जावन आसात आनी जेन्ना आमी भारतातले लोक नृत्यकार म्हणटात जांव पोरणे नृत्यकार म्हणटा तेतून भितर जीं नांवा येता तें म्हळ्यार रुक्मिणी देवी अरुंदोळे पंडित बिर्जू महाराज गुरू बिपीन सिंग पद्म सुभ्रमण्यम शोवाना नारायण हें कांय फामाद अशें लोक नृत्यकार जावन आसात